जंहिं वक़्तु मूंखे घटि टाइम हूंदो आहे या सामान मौजूदु न हूंदा आहिनि घर में ठाहिण जा रधण जा त मां हुन वक़्त ते दाल चांवर ठाहींदी आहियां तुअर जी दाल ऐं खटी दाल ऐं अछा चांवर ऐं उन सां गॾु खीचा पापड़